मैंने पेन ऑर्डर किया था ऑनलाइन और वो बहुत अच्छा आया है प्राइस के अडॉ अकॉर्डिंग तो वो बहुत ही अच्छा आया है मैंने ब्लू कलर मे मंगाया था तो वह ब्लू कलर में ही आया है और समय पर ही उसकी डिलीवरी की गई है और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है मेरी राइटिंग उसमें बहुत ही अच्छी आ रही है चलने पर भी वह बहुत अच्छा चल रहा है और प्राइस के अड अकॉर्डिंग तो वह बहुत ही अच्छा आया है जैसा कलर मंगाया था कलर भी सेम ही है और बहुत अच्छा पेन आया है